जी अहाँ जे सामान पठेलहुँ से हमरा तऽ मिल गेल छै अहाँकेँ हम पैसा जे भेजलहुँ से अहाँ हमरा एकाउंटसँ अहाँकेँ पैसा कटि गेल छै आब ई अहाँ पता लगाउ कि अहाँकेँ मिललै कि नहि मिललै